ٹریڈمل کا استعمال اسی وقت آدمی کو کرنا چاہیے جب اس کے ماہرین سے جانکاری حاصل ہو جائے ماہرین سے جانکاری حاصل کے بغیر ٹریڈمل کا استعمال کرنا مفید ہونے کے بجائے مضر ہو سکتا ہے ٹریڈمل پر ورزش کریں یا زمین پر دوڑیں آدمی کو چاہیے کہ زمین پر دوڑے کیوںکہ زمین پر دوڑنے سے جو صحت حاصل ہوگی جو فائدہ حاصل ہوگا وہ ٹریڈمل پر نہیں ہو سکتا آب و ہوا ملے گی گھاس ملے گی ہری بھری اور اس سے انسان کی صحت فائدے مند بنے گی تو یہ تمام چیزیں ٹریڈمل پر حاصل نہیں ہو سکتی اس لیے آدمی کو حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ زمین پر دوڑے زمین پر دوڑ کر ورزش کرے ہاں کوئی مجبوری ہے بڑا آدمی ہے باہر نہیں نکل سکتا صرف اپنی سیفٹی کے لیے ٹریڈمل استعمال کرتا ہے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ماہرین سے مشورہ کر رہا ہے اور ماہرین سے جانکاری لے کر ٹریڈمل کا استعمال کر رہا ہے